جی مجھے تصاویر لینے کا بہت زیادہ شوق ہے اس کے لیے میں دور درازات دور دراز کے مقامات کا سفر بھی کرتا ہوں اور اس سلسلے میں میں نے سفر بھی کیا ہے کیونکہ مجھے گھومنا اچھا لگتا ہے مجھے تاریخی عمارت کو دیکھنا اچھا لگتا ہے اور وہاں جا کر کے فوٹو لینا تصاویر لینا اچھا لگتا ہے تو اس سلسلے میں میں آگرہ جا چکا ہوں ممبئی جا چکا ہوں کشمیر جا چکا ہوں لداخ جا چکا ہوں لکھنؤ جا چکا ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بڑے شہر ہیں اور تارخی عمارت ہیں میں وہاں گیا ہوں اور وہاں جا کر کے میں نے تصویریں لی ہیں جہاں تک تصویر لینے کی بات ہے تو میں میرے پاس آئی فون ہے میں عام طور پر اسی آئی فون کو تصویر لینے کے لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ آئی فون کا جو کیمرہ ہوتا ہے وہ بہت ہی شاندار بہت ہی جامع ہوتا ہے اور اس کی تصویر جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اس کی کوالٹی جو ہوتی ہے بہت ہی بہترین بہت ہی عمدہ ہوتی ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک سونی کا فون ہے میں کبھی کبھار اس سے بھی جو ہے فوٹو لیتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس ایک ڈی ایس ایل آر ہے کبھی کبھار میں ان کے ذریعے بھی تصویریں لیتا ہوں اور ان کی بھی جو پک ہوتی ہے جو تصویر ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کی کوالٹی بہت ہی عمدہ ہوتی ہے اور اس لیکن زیادہ تر عام طور پہ جو میں جس کیمرے کا استعمال کرتا ہوں وہ آئی فون استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں جو جس فون کو میں اس وقت یوز کر رہا ہوں وہ آئی فون ہے جس کی وجہ سے مجھے کیری کرنا آسان ہوتا ہے مجھے دوسری چیز لینی نہیں پڑتی تو میں آئی فون کا زیادہ وقت پر استعمال کرتا ہوں اور سب سے اہم وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کے جو کیمرے کی کوالٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی عمدہ ہے